धूरी न्ही हय बरे शुवर किते हे म्हणल्यार आनी किते तुमकां डिटेलान विचारपाक जाय आसले खंयचे इंन्क्विसिशन एन गोवाचेर आनी खंयच्या भाशेंतल्यार करता तुमी आं बरे बरे आं बरे बरे सांगता मात्शे तुमी लक्ष दिवन आयकयात तुमकां खबर हा न्हू आमच्या गोंयाचेर पुर्तूगीजाचे राज्य आसले खबर आसा न्हू तुमकां आ चारशे एक्कावन वर्सा तेंच्यानी राज्य केले पोनेळाच्यान ते आमच्या गोयांत येले ते तुमकां सगळे खबर आसा न्हू आ आ तशे ते इंन्क्वीसीशन पंदराशे सदूसश्ठ वर्सा सुरवात जाली ताजे फाटले कारण अशे पोर्तूगीजांक हांगा गोयांत राज्य करपा लागून धर्मांतरण करपाची गरज आसली आ तेका लागून तें धर्मांतरण करपाची गरज आसली तेका लागून तिंका गोंयांत क्रिश्चन लोक कमी किरीस्तंव लोक कमी आसले कारणान तांकां हिंदू लोकांक धर्मांतरण करून क्रिस्तांव जावपाचे आसले आनी धर्मूच जेन्ना तिका धर्मूच तिका हांगा राज्य चड वर्सा टिकपाची तिंका राज्य करपाक मेळटले म्हणून तिंच्यानी धर्मांतरण चालू केले आनी तातूंतल्यान तांणी भाशा म्हणल्यार भाशा भाशेन तेणी कोंकणी भाशेन उलोवचे न्ही म्हणून तेंच्यानी तेजेर बंदी हाडिल्ली लोकांक कोंकणी उलोवपाक मेळनासली लोकांक वो कोंकणीतल्यान किते कसले काम करपाक मेळनासले जशे तुमचे लोकवेद जे लोकनाच लोकनाटकां जी तांकां सादर करपाक मेळनासली अशे मागीर कोंकणीतल्यान आमचे हिंदू संस्कृतायेन जे लग्न जाताले तेंचेर तेणी बंदी हाडलेली सगले करता तशे किरिस्ताव धर्मातल्यान जे आसताले तेंचे ते सगले करचे पडटाले क्रिया हय तुमी केन्ना हय तुमी केन्ना म्हाका मेळपाक शकता हांव युनीवरसीटीन म्हाजे डिपार्टमेंटां हांव आसतलो कोंकणी डिपार्टमेंटान तुमी केन्ना येवन म्हाका मेळपाक शकता एक येताना मात्शे एक काॅल करून येयात हं बरे बरे बरे हं बरे वॅलकम